जोंहानि न' खाथिनि सेराव गौरां दैसायाव बिराद मोजां मोनो आङो ना गुरनानै लायनो नायाबो बिराद मोजां मोजां मोनो ना बोथिया खांख्राइ बामि खुसिया ना फिथिग्रि गासैबो नाखौनो मोनजोबो आरो दालाय दैया देरबावबायसो अखा हानायजों बे दै देरनायनि सेर सेरावनो ना नाखौ बिराद मोजां मोजां मोनो जेखाइजों गुरनानै लायबानो मोनो आरो मोजां मोजांथार मानो होनोबा फै बयबो लायनि लोगोफोर गोसो दङब्ला आंथ' सानफ्रामबो लायबाय थाखायो नाखौ गुरनानै नोगोद मोजां मोजां ना मोनबोयो मानो बायनानै जानो नास्राय गोरि बोथिया गासिबो ना मा ना दं गासिबो गाखोजोबखायो गुरनायाव मोजां मोजांनो नाथुर गासिबो फै लायनोबा मानसिफ्रा